हैलो जी बोला जाए जी मैं किसान हूँ हमें कुछ बीज कि आवश्यकता है लौकी मटर लौकी का बीज चाहिए भिंडी का बीज चाहिए जो भी जो सब्ज़ी उगाना है उसमें चार पाँच तरह का बीज जो हैं उसमें ले जी जी लेकिन अगली बार तो एक बीज हम लिए थे उसमें जैसे फ़सल उगाई नहीं है और जो है जेनरेशन उसमें हुआ नहीं जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ हमको बाद में है जो ऐसे उसमें बीज जो है ऐसे अच्छी वैराइटी की होनी चाहिए तभी ना लेंगे आप भरोसा कैसे करेंगे बीज आपका अच्छा ही है इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है उस बीज तो अगले बार में हमें बहुत नुकसान हुआ हमें जी जी अच्छा आपका जो है यह कहाँ पर दुकान है उसका कुछ एड्रैस वगैरह बताईए मान लीजिए की बीज अगर एक बार आपके आपसे लिए फिर जो है कि बीच अगर सही नहीं निकला तो फिर कम्प्लेन जो है ऐसे कहाँ पर हम लोग करेंगे इसके लिए समस्या जो यह एक दो जी जी कहाँ पर है वह जी जी वहीं पर जैसे कहाँ पर बीज दुकान है आपका खाद्य बीज का जी अच्छा तो एक बार जो है ऐसे भरोसा किया जाए लेकिन बीज पर हमको अभी भी डाउट लग रहा है कि उसमें सही ढंग से होगा की नहीं काहे कि अगले बार हमको बहुत नुकसान पहुँच रहा है इसके कारण हम थोड़ा डरे हुए हैं बीज पर लैब टेस्टेड है ना बीज में जैसे किसी प्रकार की समस्या नहीं ना है ऐसे तो पहले बार भी यही बोल के दिया गया था कि बीज जो है ऐसी बहुत अच्छी है लेकिन उसमें समस्या तो बहुत आ गई अब खेत का समय ख़त्म हो गया अब बीज हुआ नहीं फ़सल का नुकसान हुआ कितना टाइम वेस्ट करना पड़ा जी अच्छा तो बीज जो है ऐसे एक बात ठीक से एक भरोसा पर ट्राई किया जाएगी समस्या लग रहा है अब दुकान का पता तो आप बता दिए हैं ठीक दुकान का पता देख लिए हैं अब उसमें समस्या जो